हँ सर प्रणाम सर सर हमरा गाड़ी लेबैके चाही आओर पैशन प्रो ओकर कतना दाम पड़ै छै आओर कतना किलोमीटर पर ओकर सर्विसिन्ग छै आओर कि सर्विसिन्ग चार्ज लागै छै फ्री छै ओकर सर्विसिन्ग चार्ज कतना फ्री छै हमरा इएहसब जानकारी चाही जी जी

जी जी जी

सर एहिमेका जे छै मोबिल मोबिल सर कतना किलोमीटरपर चेन्ज करै पड़ि जएतै एहि गाड़ीमे

आओर छै कि एकर सर्विसिन्गो छै तऽ ओ कतना किलोमीटरपर सर्विसिन्ग करबाके चाही

सर हम लोकलोमे सर्विसिन्ग करबै सकै छिए कि या

ओ तऽ एहिमे छै कि सर दुर्घटना होइके बाद ओहो इन्श्योरेन्स छै कि सब एड रहै छै जी अच्छा अच्छा ठीक छै सर हमरा जानकारी मिलि गेल पूर्ण ठीक छै प्रणाम सर